دہلی میں لطف لینے کے لیے آپ بہت سی جگہ جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ مال جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ موویز دیکھ سکتے ہیں آپ کٹی پارٹیز کر سکتے ہیں آپ باہر جا سکتے ہیں وہاں آپ پرائیوٹ بار جا سکتے ہیں وہاں پہ وائن وغیرہ آپ پارک جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ گھوم سکتے ہیں اپنی فرینڈس کے ساتھ